हांव आमच्या शाळेच्या क्विंझ कमिटीचें एक मेंबर दर वर्सां आमचें शाळेंत तालुका लॅवल क्विंझ कोंपिंटीशन जाता गेल्या वर्सां जेन्ना आमी क्विंझाची तयारी करतालीं तेन्ना एका मेंबरा बरोबर म्हजें व्हडलेशें पटना जालें ताजो स्वभाव म्हाका आवड नाशिल्लो आपल्याक जाय तेंच खरें अशें ते कामां कडेन करपाक लागलें पूण शाळेचें काम तें जांवपाकूच जाय आनी तालुका लॅवल कोंपिटीशन आशिल्ल्या कारणान तें वेवस्थीत जावपाक जाय थंय कसल्याच प्रकारचें काँप्रमायज जांवपाक जायना आनी ही गोश्ट समजून हांवे ताचें बरोबर पेशन्स काडून काम केलें कारण शेवटीं शाळेचें काम हें वेवस्थीत जावपाक जाय